हमरा सब कऽ खुला बर्तनमे सब दिन खाना बनबैत एलहुँ देखैत छिअनि जे मैआ बहिन सब घरमे खुला बर्तनमे खाना बनबैत छथि प्रेशर कूकरके खाना तऽ कहल जाय जे डॉक्टरो सब कहैत छथि जे ओ एगो बीमारीके घर छियै प्रेशर कूकरमे खाना नहि बनयबाके चाही अगर जँ बनबितहुँ छी तऽ ओकर ढक्कनके ऊपरसँ खोलि दी आओर ओना बनाबी लेकिन खुला बर्तनमे जे पकयला से भोजन छै ओकर जे स्वाद छै ओकर जे व्यवहार छै ओकर जे मानि लिअऽ स्वादिष्टता छै ओकर जे स्वास्थ्यके ऊपरमे जे अनुकूल ओकर प्रतिकूल जे ओकर असर छै ताहिमे आओर प्रेशर कूकरके भोजनमे बहुत सारा अंतर छै प्रेशर कूकर कऽ भोजन बहुत सारा बीमारी कऽ जड़ैत छी हमरा अहाँकेँ कहिओ तऽ डाइबटीज हेल्थ पेट से समस्या ई सब प्रेशर कूकरके भोजनसँ होइया आओर हमसब सुरक्षित आओर स्वस्थ भोजन खुलले बर्तनमे पकबैत छी आओर हमसब बहुत चावसँ खाइत छी जय मिथिला